हां हेलो आं आं हां तुमगे गांवान कितें तरी येजें तळपाचे प्रोडक्ट कितें आं

ते कोण आं ना तो बिचार कोण येता हांगा ते भुरगे सांगताले हांगा विशेश म्हणल्यार चडशे पणसा पापड नाल्यार निरपणसा पापड सांडगे बी करपी आनी विकपी लोक आसा म्हणून लोणचें बी त्या पद्दतीचें आं हां आनी लोणचीं कसलीं कसलीं करता तुमी आंब्याची आनी हेचे आवाळे बी ते तेजे कर ना तर ते मागीर तुमगे तुळशी लग्न बी जावन आसतलें चड करून पय पयलें हय ते काल ना हांगा हांगसर हांगच्यान पावता तेन्ना हांव घेवन वता ते सदांचेच आसा म्हणजे अशे हांगा खावप जाता पूण हे पापड बी म्हटल्यार मात्शे विशेश न्ही निरपणसाचे पणसाचे बी अशे तेका लागून म्हणटा हांव आंब्या साट इल्लें आंब्या साट दीत तूं हय आंब्या साट दी पूण

सांडगे शाबूदाण्याचे कांय कुवाळ्याचे बी कुवाळ्याचे ना आं तेत ते हय आमी सांडगे म्हणटा तेका तेत ते आं साट इल्लें उरलां आतां आनी तें तूं कितें म्हणटा बरें बरें आं बरें बरें बरें आं तशें केल्यार जाता